लिखंदे वक़्तु मां पंहिंजो ध्यानु हिकु जॻह बणाए रखण लाइ त पहिरीं अहिड़ो वक़्तु लिखंदी आहियां जंहिं वक़्तु मां घर जा सभु कम कम करे वरिता हुजनि ऐं ॿार बि इस्कूल वयल हुजनि पोएं मां शांती सां वेही लिखंदी आहियां ऐं घणो करे मां गैलरी में कुर्सीअ ते वेही कांच जे प्यालीअ जे कोप में कॉफी जा चुस्का वठी हुन सां गॾु लिखंदी आहियां ॿाहिरि जो सुबुह जो थधो ऐं सुहिणो मौसम गॾ में कॉफी ऐं पोएं जेको लिखण जो मजो आहे उहो किथे ई न आहे ऐं जॾहिं कॾहिं बारिश पवंदी आहे त ऐं खुड ते हिकु छजो ठहियलु आहे हुन जे हेठा वेही पोइ आराम सां मौसम जे सुहाने मिज़ाज़ जो मज़ो वठंदे वठंदे लिखंदी आहियां ऐं हर रोज़ु डायरी में ई लिखंदी आहियां ऐं मां सिंधी भाषा में ई डायरी में लिखंदी आहियां घणेई कविताऊं ऐं नाटक बि लिखंदी आहियां हिन जे अलावा मज़मून लिखण जो बि मूंखे शौक़ु आहे सिंधी जे अलावा मां हिंदीअ में बि घणेई कुझु लिखंदी आहियां जीअं कविताऊं कहाणियूं मज़मून वग़ैरह मूंखे लिखण जो चङो ई शौक़ु आहे हिंदी ऐं सिंधी जे अलावा इंग्लिश में बि घणेई कोशिश कंदी आहियां लिखण जी औरि हुन में कुझ हिकु या ॿ लाइन जा ई कोट्स ठाहे सघंदी आहियां